गोरलै जुनादफोरनि थाखाय जों गोबां जोथोन लानानै अमा मोसौ बोरमा दाउ बेफोरखौ फिनाय जायो गोरलै फोरखौ दाउखो जोङो खफायैनो लोगो लोगो खाथाख'निफ्राय बख'नानै जोङो एंखुर गोरलै होनानै जोथोन लानो गोनां जायो दाउफोरखो थिग बिदिनो मोसौ फोरखोबो जै फिसा जाखांब्लाथाय जोङो गोरलैयैनो मोजां जोथोन लानानै बिमा खाथियाव आहार दौनायनि बेब'स्था खालामो आरो लोगोसेयैनो अमाफोरखौबो बिदिनो जोथोन लायो अमाफोरखो फिसाफोरखो जोथोन लायो जों अमाफोरखो जोनोम जानायनि सिगां मोजां गग्रा बानायनाने जोथोन लायो जाहाथे सियालफोर बायदिसिना जिब जुनथुआ लांनो हाया बिनि थाखायनो अमा फिसा जागायनो जानायनि सिगांनो मोजां मोजां गग्राफोर बानायनानै दोननाय जायो थिग बिदिनो जों मोजां जादनि मोजां जोलैनि मोसौफोर दाउ अमा बोरमाफोरब्लाबो जों मोजां गुफुं जोलैसो जों फियो गोरलै जुनादफोरनिखो जों बिदिनो गोबां जोथोन लानानै नहा फिनाय नहाफोर जेनेबा जों मोसौ फियो मोसौ जारसि मोसौफोरखौ जों बांसिन फिनानै गायखेरफोर मोननो थाखाय जों मोजां जोथोन लाना फिनो गोनां जायो थिग बिदिनो न' जोंनि न'खरावहाय जेसेबां जुनादफोर फियो जेरै बोरमा अमा दाउ मोसौ बेफोरबायदिखौ जोङो फिनाय जायो बेफोरखो गोरलैफोरखो जोथोन मोजाङै मोजां रोखोमनि बिदिखौ गुदुं जायगाफ्राव दोननांगौ गोजां बोथोरब्लाथाय आरो गरम बोथोरब्ला मोजां सायहा जायगायाव खाना दोननानै बेबायदि जों जुनादफोरखो फिनाय जायो दाउ अमा बोरमा मोसौफोरखौ आरो मोसौफोरनि बेलायाव जोङो मोजां मोजां जायगा गांसोफोर हाना होनांगौ होमब्लाना जों मोसौनि बांसिन गाइखेरखौ मोननो हायो मोसौ गाइखौ बांसिन जोथोन लानांगौ बेबायदिनो जों मोसौ फिनाय अमा फिनाय बेफोरबायदियाव जों फिसा आजायनायनि सिगांआव जों बिसोरखौ जों नायनानै जों बिसोरनि समायफोरखौ लानानै फिसोरनो जोथोन लानाय जायो जों मोजाङै जोथोन जोथोन खालामो बिदिनो दाउफोरखोबो जों न'खराव फियो जोंनि न'खराव गासै दाउ निफ्राय दाउ हांसो अमा बोरमानिफ्राय गासिखोबो लानानै जों गासै न'खरानो फ्रायानो फियो बेखो फ्राय न'खरावनो जों मोननो हायो दाउ अमा बोरमा फोरखो बिदिनो जों जोथोन लानो गोनां जायो गोरलै जागोदानफोरावहा गोबां खस्थ' खालामनानै फिनानै जोथोन लानानै जों आदार होनायनिफ्राय मोसौफोरनो गांसो जाहोनायनिफ्राय दाउ फोरनो माइरं एंखुर बायदिसिना होनायनिफ्राय बिदिनो फिसानिफ्राय गिदिर खालामजासे जोङो जोथोन लानानै जोङो बिसिनिफ्राय फिनानै गोबां रांफोर खामायनो आरजिनो हायो बेबायदिहायनो जोङो मोसौ जा बोरमा जा मोसौ गोरलै इफोरखौ गोरलैनिफ्राय देरजासिम जोथोन लानानै जोङो फिनाय जायो बेखिनि फिनायावनो जों गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायो दाउ अमा बोरमाफोर फिनाया गोनांथार होननानै सानो आरो आं नायनांगोन जोथोन लानांगोन